ہیلو سر آپ فیمس ریسٹورینٹ سے بول رہے ہیں سر مجھے آپ کے ریسٹورینٹ کی جو ڈش ہے چھولے اور آلو کلچے مجھے اس کے ریٹ جاننے تھے مجھے ٹیس بھی پوچھنا ہے اور اسپیشلی مجھے ریٹ پوچھنا ہے کہ آپ کے ریسٹورینٹ کی میں نے بہت تعاریف سنی ہے تو میں نے سوچا اس بار آپ کے ریسٹورینٹ کا ٹرائی کریں آلو کلچے اور چھولے کے بارے میں مجھے جاننا تھا جی مجھے تیکھے میں چاہیے اسپائسیگ میں جی اوکے تو ہوم ڈیلیوری کی سروس ہے آپ کے ریسٹورینٹ میں اوکے تو آنلائن وہ ہوم ڈلیوری میں کتنے کلو میٹر میں آپ کر دیں گے ٹھیک ہے چلیے تو کیش آن ڈیلیوری ہوتی ہے آپ کے یہاں مجھے آڈر تو بہت کچھ کرنا تھا لیکن مجھے آپ کے پہلے ریسٹورینٹ کی ریویوز جان میں تھے کیونکہ میں نے بہت تعریف سنی تھی آپ کے ریسٹورینٹ کی جی جی تو مجھے پتہ چل گیا کہ آپ کے ریسٹورینٹ کے ریویوز بہت اچھے ہیں تو میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں مجھے کیا آڈر کرنا ہے اوکے تھینک یو